जोंनि बे माइ जायगायाव माइ प्रथान खेथिआनो जोंना माइ बिनि उनाव माइ गायखांनानै सबाय फोयो सिबिं फोयो मोनो सबाय सिबिंखौबो आरो बिनिफ्राय बिनिफ्राय आरथ' बर'फोरनि बिथोराव बांसिन खेथिखौनो खालामनो रोङामोन सबाय सिबिं फोखांबाथाय बोखांबाथाय बिदिजोंनो दिन थाङोमोन माइ हानोसैलायो मारा होनोसैलायो बेबादिनो खालाम खालामनो खुनुरुखुम दिन थांनो हायोमोन आरोखि जों आ फाथोबो दैज्लांआव एसे एनै फाथोबो फोयोमोन बिगाफा देर बिगा दुय बिगा बिदिजोंनो खर'स खालामोमोन खर'स जायोमोन जों आरो गय फानै फानै गय फाननानैबो खरस जानो हायो गयखौबो दा बहुद मानसियानो फरिबरथन जानानै गायबाय बहुद गायथारनो हमबाय बे गयजोंबो जोङो बहुद रैखा मोनो आरो मोसौ मोसा फियोमोन मोसौ मोसाजोंबो एसे एनै रैखा मोनो अमा दाउ बिफोरखौ फाननानैबो जोङो रायजो जायोमोन मोजां हायोमोन रायजो जानो दा बिदिजोंनो सोलिगासिनो दं आरखि जों बर' हारिया दासिमबो अमा दाउ फाननाय मोसौ मोसा गायखेर सेरनाय मोसौ मोसा फाननाय इसे इनै खेथि खालामनाय सबाय सिबिं मुला लाफा बेसरफोरबो फोयोमोन आरो बिनिफ्राय आरो बिनिफ्राय माइखौ मजबुद बाख्रियाव सोनानै दोनोमोन मारा होखांनानै बिजोंनो जाबाय थायोमोन जों मोसौ मोसा फिनानै एफा एनै एफा एनै मोसौ मोसा फाननानै खेथि बाथियाथ' बे गोरान खेथि बाथिया सबाय सिबिंआ बिगानै बिगाथाम गाहाम फुबाय बेखौ स्लिम स्लाम फानबाय एखबारैनो बर'आथ जानो रोंखाया गोदायनिफ्रायनो ए मोनबाथाय जाहा मन थाहा जायोमोन अमा खर'ल नागिरोमोन गोदो जामबा जामबिनि दिन समाव दा बिदियैनो खुनुरुखुम सोरखिबोबाय आरखि जों खस्थ' मस्थ'यैनो